म्हज्या आवडीचो ऋतू म्हण्यार पावसाळो म्हाका पावसाळो खूब आवडटा आनीक तो कित्याक आवडटा काय म्हणल्यार गर्मेक लागून लोकांचे हाल जाल्ले आसतात भायर रखरखीत वोत पडटा आनी अचकीत वातावरण ढगाळ जाता जोराचे वारें व्हावूंक लागता आनी टप टप आवाज करीत मोठे मोठे पावसाचे थेंबे झडपाक लागतात पावसाचे दिस लागीं आसता तेन्ना प्रकृती आमकां संकेत दिता धर्तरेर रावपी भौसंख्य सजीवांक सावे उदक गरजेचे आसता आनी हे सावे उदक आमकां मेळटा तें पावसाक लागूनच पावस ना जाल्यार साव्या उदकाचे सगळे स्त्रोत जशे न्हयो बांयो तळें आनी झरे सुकून वतले आशिल्ले पावसाक लागूनच न्हये आनी तळे उदकान भरून वतात आनी मनीस जातीचे आनी हेर सजीवाचे जिवीत शक्य जावंक पावता ज्या जाग्यांनी पावस कमी पडटा असल्या प्रदेशांनी लोकांक पिवपाचे उदक मेळप कितले कठीन जाता हे तुमकां खबर आसतले असल्या प्रदेशान आमकां एकदम कमी प्रमाणांत सजीव सृश्टी पळोवपाक मेळटा पावसाचे दीस हे चडश्या लोकांचे आवडीचे दीस आसतात आमच्या देशांत पावसाचो ऋतू जून ते सप्टेंबर हे चार मेरेन उरता पावसाचे दीस सुरू जाले की लोक पावसाच्या तयारेक लागतात सत्री रेनकोट आनी पावसाचे पांयतण खरेदी करपाक लोक गर्दी करतात तशेंच बाजारांत तरेतरेच्यो कापोती विकपी दिश्टी पडटात पावसाच्या दिसाची चड आतुरतायेन वाट पळयता तो म्हळ्यार शेतकार शेतकार आपले नांगर घेवन शेत नांगरपाक सुरू करता पावसाक लागून रखरखीत उनान तापिल्या धर्तरेक थंडसाण मेळटा थोड्याच दिसां भितर सगळीं धर्तरी पाचवीचार दिसपाक लागता रूखाक नवो पालव फुट्टा पावसाच्या उदकान न्हावन रूखा पेडां आनी सबोतालचीं हरयाळी एकदम निवळ आनी चकचकीत दिसपाक लागता केन्ना मंद अश्यो पावसाच्या सरी लागतात जाल्यार केन्ना दडकांनी पावस झडटा आनी केन्ना केन्ना विजेचो लखलख आनी गडगडा सयत पावस झडटा आमकां पावस हो दक्षिण अस्तंत दिकेसावन व्हांवपी मन्सून ह्या वा वाऱ्याक लागून मेळटा मन्सून हे वारें आपल्या वागंडा मोठ्या प्रमाणान दर्याच्या उदकाची वाफ व्हांवन हाडटा आनी आमच्या देशांतल्या चडश्या भागांतल्या वातावरणांत ती वाफ पातळायता ह्याच वाफेचो परते उदक जावन पावसाच्या रुपान धर्तरेर झडटा पावस आमकां अत्यंत गरजेचो आसलो तरी पावसाचे काय लुकसाणदायक आसात खास करून सतत झडपी पावसाक लागून शरांतले जनजीवन स्थगीत जाता रस्त्यार आनी लोकांच्या घरांनी उदक भरता काय गांवांनी पावसाक लागून हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता पूण योग्य अशी जतनाय घेवन आमच्यांनी पावसाक सावन जावपी लुकसाण टाळूंक जाय जाता आनी अश्या तरेन हे पावसाचे दिस येतात आनी पुराय सृश्टीक एक नवें जिवीत आनी नवीं उर्बा दिवन वतात